स्नि मार्च नै रोजा दाइन से सेप्तेम्बर नै रोजा नैजिसे नै जानुवारि नैरोजा बा बा डिसिम्बर नै रोजा गु फेब्रुवारि नै रोजा नैजि